जीअं त सिंधी असांजे समाज में गॾिजी वई आहे ऐं जीअं त अॼ जी युवा पीढ़ी खे सिंधी घटि ईंदी आहे ऐं सिंधी अख़र समज में मुश्किलात थींदी आहे त उन करे सभिनि खे तकलीफ़ु थींदी आहे पर अॼ जी टेक्नोलॉजी जे ज़रिए खे बि अख़र जी माना सम्झ में ईंदी आहे इंटनेट जे ज़रिए अख़र जी माना सम्झ में अची वेंदी आहे जंहिंजे करे असांखे सिंधी सम्झ में ऐं ॻाल्हाइण में परेशानी न ईंदी आहे